नमस्ते प्रिंसपल मैम मैम हम अपने अनुज और आईजी को न पीलीभीत हमलोग मैम मतलब घूमने जा रहें हैं टाइगर रिजर्व पार्क तो हमको छुट्टी चाहिए था चार दिन के लिए मैम यस मैम

अरे मैम हमने टिकट बुक कराया है तो बताइए कि हमारा तो पूरा पैसा बर्बाद ना हो जाएगा तो मैम आप कुछ मतलब देख करके अडजेस्ट कर लीजिए अरे मैम हमको पता नहीं था लेकिन अब बताइए कि हम क्या करें हमने तो टिकट भी निकाल लिया है और हमारा एक नहीं वो भी समझिए कि चार चार टिकट हमारा बर्बाद हो जाएगा मैम इतना पैसा हम लगाए हैं और हमारा घूमने का बहुत ही मन था जाने का वहाँ पर हमलोग पीलीभीत जाना था तो आप ऐसे क्यों कर रही हैं क्यों मना कर रही हैं कोशिश तो करिए आप देख लीजिए अगर होता है तो करवा दीजिए ना लेकिन मैम हमारे घर पर कोई देखने वाला भी तो नहीं है ना हम कैसे बच्चे को इस तरह से छोड़ के चले जाएंगे कौन देखेगा हमारे बच्चों को कौन खाना देगा कौन उन लोग को तैयार करके भेजेगा इस्कूल हमारे घर में कोई है भी नहीं अब अच्छा ऐसा मत करिए मैम आप दो ही दिन मतलब चार दिन की छुट्टी नहीं दे रही हैं तो कुछ मतलब कम करके हमलोग को दे दीजिए क्योंकि हम इतना पैसा लगाएँ हैं और कैसे हम ऐसे मना मत करिए हाँ मैम तो जानती हैं वहाँ पर तो नौ बजे से मतलब सब कुछ एंट्री शुरू हो जाती है ऐसे कैसे हम मैम मैम कोशिश करिए नहीं मैम देख लीजिए कोशिश करिए मैम देख लीजिए छुट्टी दे दीजिए प्लीज ऐसे मत करिए